موجو موجودہ حالات میں تشہیر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے کچھ طریقے ہیں ایڈورٹائزمنٹس جو کہ جیسے نیوز پیپر ایڈورٹائزمنٹس ہیں اور آج کل سب سے زیادہ جو اب یہ اب پہلے اتنا اس کو امپورٹینس نہیں دی جاتی تھی لیکن اب یہ بہت زیادہ اب کی جنریشن میں اہم ہو گیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ اشتہارات دیے جاتے ہیں وہاں پہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے اپنا کوئی پروڈکٹ ہو یا پھر کچھ بھی چیز ہو تو سوشل میڈیا پہ اشتہارات لگوانا اخبار میں اشتہار دینا اور پل بورڈز پہ لگوانا راستوں پہ جو بورڈ لگے ہوتے ہیں ان پہ اپنا کوئی بھی چیز کا ایڈورٹائزمنٹ دینا اور اور اور جو کچھ طریقے ہیں جیسے آٹو رکشہ یا پھر ان سب چیزوں کے پیچھے بسیز کے پیچھے بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے تو یہی سب کچھ طریقے ہیں اشتہار دیے جاتے ہیں اشتہارات لگواتے ہیں